मूंखे गाना ॻाइण जो शौक़ु आहे जीअं त मूंखे पंद्रहं अगस्त छवीह जनवरी ॾींहु स्कूल में गाना ॻाइण जो मौक़ो मिलंदो हुओ त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई ऐं मां सुठे नमूने गाना ॻाईंदी हुअसि ऐं मूंखे इनाम बि मिलंदा हुआ ऐं सभु माण्हुनि ताड़ियूं बि वॼाईंदा हुआ त मूंखे दिलि ते ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई पर मुंहिंजे घर जी हालति सुठी न हूंदी त मूंखे मौ मौक़ो न मिलियो ऐं ॿार बि ॾाढा नंढा हुआ जीअं जीअं टाइम कढी जीअं बि मां गानो ॻाईंदी हुअमि पर जीअं वक़्तु निकितो त मां सभिनी संथाउनि सां जुड़ियलु आहियां हुते मां प्रोग्राम में लता मंगेश्कर आशा भोसले जा गाना ॻाईंदी आहियां हुते सभु माण्हू गाना ॿुधी ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं मूंखे ॾढी ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं माण्हू ताड़ी वॼाईंदा आहिनि त ॾाढो वणंदो आहे अॻिते बि मां गाना ॻाईंदसि